बताओ भाई हाँ बताओ क्या काम है हाँ हाँ भाई रुको देख रहे हैं और रेट ओट पता चलेगा एक हजार रुपया है एक दिन का हाँ हाँ आयँ अरे उसमें हमारी सब व्यवस्था है लैट्रिन है बाथरूम है आराम से रहो तुम्हें कोई दिक्कत नही है कोई भी उसमें आपको तकलीफ हो जाती है कोई बीमारी हो जाती हैं तब उसमे डाक डॉक्टर की भी सुविधा की गई है हाँ और उसका डॉक्टर का पेमेंट अलग देना पड़ेगा टी वी की बीमारी हो अगर हो गई है ये नही कि आपको भेजना नही पड़ेगा टी वी की बीमारी आपको हो गई है हाँ पीने वाला पानी भी भी है कोई पानी वानी की सुविधा नही है बाकी गीज़र है हर चीज है

हाँ हाँ खाना समय से मिलेगा

हाँ सब कुछ व्यवस्था है वहाँ पे ए सी भी है हाँ हाँ अरे मटन खाओ मटर पनीर खाओ साग सब्जी खाओ जो इच्छा कहें ऑर्डर देना पड़ेगा पर आपको हाँ आपको बताना पड़ेगा बिल कटाना पड़ेगा और यहाँ पर सब चीज की सुविधा उपलब्ध है हमारा होटल यहाँ पर दर्शन नगर में

हाँ हाँ लोकेशन सही है

कोई दिक्कत नही धीरे धीरे हायले हायले आओ हायले हायले जाओ हाँ कोई भी दिक्कत नही है अरे व्यवस्था की गई है हाँ चाहे नाचे चाहे गाओ चाहे जौन करो हाँ हाँ वही रोक देना और क्या